आंनोथ' दैखौ लोंनायाव बांसिन आंनो दैखौ नांगौ जायो आरो ना माने आंनि लोंनांगौनि थाखाय माने आं लोङो लोंनायाव बिरात बांसिन दै बाहायो लोंनाय ओमफाय दैखौ ना जोङो बायदि खामानियाव बाहायो जेरै ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जोंनो दै नांगौ जायो आरो इदिनो बायदि जि सुनाय जि सुनायावबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो थोरसि लथा सुनायावबो जोंनो दैखौनो नांगौ जायो आरो मेगं सुनाय मेगं हानाय लोंनायफ्रावबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो इदिनो बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरो ना दैखौ ओमफाय दै गैयाबा माने जों थांनानै थानो हाया ओमफाय दैखौ जोंनो नांथारगौ जायो जानाय लोंनाय जेरावखि थाङा मानो जोङो दैखौ नांगौ जायो आरोना ओमफाय जि सुनायाव आं बांसिन जि सुनायाव बाहायो दैखौ जि आरि सुनायाव मानि जों खनथिनिउ जि सुजायो नालाय ओमफाय जि सुनायाव बांसिन दैआ बाहायजायो आरो न' लिरनाय बिदिनो ओमफाय आबाद मावनायफोरावबो जों दैखौ बाहायो मैगं गायनाय लाइ मैगं गायनाय लाफा मैगं गायनाय बेफोरावबो दै नङाबा बिबार गायनाय बिदिनो बिफां लाइफां गायनाय बिफोरावबो दै होनांगौ जायो जोंनो मानि दै नङाबा जों थांनानै थानो हाया आरो ना दैखौ जोङो बायदि खामानियाव बाहायो जेरै जोंनो खिनो थांबाबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो जेनेबा खिथु सुनो आरिनो थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ जायो आरो ना लोंनो थाखायथ' जोंनो ओरैनो खनथिनिउ नांखागोआनो दैखौ ओमफाय माइ गायनायावबो दै गैयाबा जोङो जोंनि माइया जाया आरो ना जोंनो दै नांखाथारगौ माइ गायनाय आरिनायावबो बेनिफ्राय इदिनो हांसोफोर फिनोबाबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो फख्रिनि आंखाल जायो बिदिनो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना